ॾिस राजू तूं ॿार खे जनम जो प्रमाणपत्र हासिलु करण जी सोचे तमामु सुठो कयो थी छो त जनम प्रमाणपत्र ॿार जे पढ़ाईअ लाइ दाख़िले वक़्तु ज़रूर खपंदो आहे ऐं ॿार जी पंहिंजी देश जी नागरिकता लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे तोखे ॼाण हूंदी त जनम प्रमाणपत्र तोखे नगर निगम मां मिली सघे थो तूं पाण सां साण ॿार जे जनम बाबति सॼी जानकारी पाण सां खणी हलिजे उते हिकु दस्त दरख़्वास्त कोरे काॻर ते लिखी रजिस्ट्रेशन ऑफिस में जमा कजे ऐं अॻिते छा करिणो आहे ऑफिस वारा तोखे पाण ॿुधाईंदा